हमसब पशुके ऊपयोगमे जे बढ़िऑंसँ अपन घास अनलहुॅं खेत सँ काटिके बढ़िऑं घास जे घास पशुके जाहि मौसममे मतलब ऊगल खेत सबमे तऽ ओ घास काटि कऽ अनलौ जे नीक नीक घास कोन छै जे हमर पशु खायत ओकरा बढ़िऑं जेना दूध भए सकै छै ओकरा नीक लागि सकै छै ओकरा देह पर माँसो रैह सकै छै जे लोक देखतै तऽ कहतै हॅं एकर पशु बढ़िऑं छै नीक नीक फेरो मतलब फसल ऊगल गेहूँ ऊगल तऽ गेहूँके फेर काटिके घर रखलक मतलब किसान सब तकरबाद अपन रखलहुॅं तकरबाद ओहाए गेहूँके भुस्साके घर केलहुॅं घर कए कऽ ओकरा झाँपि कऽ रखलहुॅं भुस्काँरमे रखलहुॅं घरमे रखलहुॅं तकरबाद ओएह पशुके ओहिमे नमक देलहुॅं नमक देलासँ की होइ छै नमक छिटलहुॅं ओहिमे पशुके नमक देल रहै छै तऽ बढ़िऑं रहै छै प्रोटीन बढ़िऑं पशुके आबै छै तकरबाद ओएह ओहिमे ओहए के अगबे तऽ खेतै नहि भूसा ओहिके लेल पैसा रहल घरमे तऽ पशु आहार कीन कऽ अनलहुॅं दोकान सँ नहि आदमी के पैसा रहल घरमे गेहूँ गहूँम अरबा चाउर खेसारीके दालि चनाके दालि जकरा जेहन ऊपए रहल जेहन चीजके घरमे प्रकार रहल ओकरा जाकऽ मशीनमे पिसेलहुॅं ओ छिटलक आदमी तऽ महीस गाय अपन पशु सब खेलक रुचि लागै छै ओकरो सबके खायमे नीक नीक चीज तऽ रुइचे लागै छै खेलक घास भूसा सब अपन मिलाकऽ देलहुॅं कुटी कटलक घासके ओहो सँ नहि होइ छै सब गुरपत्ता अनलक लोक तोरि कऽ गाछ वृक्ष सँ ठारि काटि कऽ ओकरा कुटी कटलक छोट बच्चा रहै छै गायके तऽ ओकरा बाँसोके पत्ता खुएलक जाहिसँ ओकरा आओर छोट छोट नारके कुटी काटि कऽ ओकरा जबरदस्ती मुँहमे खिचड़ी बना कऽ ओहिमे सानि कऽ खुवाबऽ परै छै किएकी बच्चा तऽ खाइत नहि रहै छै ओकरा तऽ पैघ बनेनाइ छै ओकरा खूवेनाइ छै तऽ ओसब खुवेलहुॅं इएह सब अपन तकरबाद महीसके लेल गायके लेल खिचड़ी बनेलहुॅं घरमे तऽ रहल तऽ चनाके दालिके गैसे पर लोक बनए लेलक ओकरा दू तीन सिटी लगए लेलक तऽ ओहो दए देलक चनाके दालि खेसारीके दालि इएह सब अपन रहल तऽ दए देलक आ जकरा नहि रहै छै ओ तऽ चना दालि सबसँ अपन खेसारीके दालि गहूँम जौ अरबा चाउर ईसबके अपन सबटा के मिक्स कए कऽ आ मशीनमे पिसाए कऽ फेर ओकरा खिचड़ी बनेलक या फेर धान सब खेतमे भेल तऽ फेर धान काटि कऽ घरमे आयल तऽ नारके कुटी कटाके फेर ओएह धानके ऊसैन कऽ जे कुटबै लए जाइ छथिन मशीन पर तऽ ओकर गुड़ा जे निकलै छै तऽ गुड़ाके घर पर आनि कऽ गुड़ाके फेर मतलब अपन घरमे खिचड़ी बनेलथि तऽ महीसके देलथि तऽ महीस खेलक ओहिसँ दूध होइ छै ठण्डीमे परै छै महीसके दूधके लेल सरीसो फरै छै खेतमे सरीसोके अपन मतलब काटि कऽ पीट कऽ निकालि कऽ ओ सरीसोके तेल घरमे आयल आ सरीसोके अपन खैर जे बचल से महीसके लोक देलक पानिमे फुलए कऽ तऽ महीस गाय खेलक तऽ ओहो सँ बढ़िऑं रुचि लगै छै ओकरा सबके खाइमे ठण्डी मे आओर तकरबाद दूधो होइ छै दूधके लेल पशुहार परल कनी ठण्डी मौसममे गुड़ परल जकरा महीसके कनी दूध होयत किएकी ठण्डीमे सुकैर जाइत रहै छै ठण्ड रहै छै तऽ महीस सब बिसैख जाइ छै गाय सब नहि लगै छै तऽ दूधके लेल पशुहार परल खिचड़ी परल ओहए सब जौ मकइ आटा सबके परल तऽ दूध बढ़िऑंसँ भेल गाय महीस खेलक घास भूसा सबचीज देलक अपन टाइम टाइम पर तऽ बढ़िऑं तऽ दूध हेबै करतै जे टाइम पर नहि देतै तऽ बढ़िऑं दूध नहि हेतै टाइम टाइम पर देलक तऽ बढ़िऑं दूध भेल बढ़िऑंसँ अपन तहन दूधके बेचू पैसा कमाउ तहन अपन बालबच्चाके गुजर करू आ नहि टाइम टाइम पर नैहि देबै महीस सब तऽ ओहो सब तऽ जानवर छै भूखल प्यासल थोरिये रहतै ओएह पर दूध नहि होइ छै आ नहि तऽ गाभिन रहल तऽ नै भेल गाभिन जहन फेर ओकरा बच्चा भेल महीस कऽ फेर दूध भेल एहए सबसँ